उल्हासनगर जे बारे में थोरो अहिवालु ॿुधायो असांजो उल्हासनगरु पंज कैंपुनि जो ठहियलु आहे कैंप नम्बर हिकु कैंप नम्बर ॿ कैंप नम्बर ट्रे कैंप नम्बर चार ऐं कैंप नम्बर पंज पंज ई कैंपूं अलॻि अलॻि ॻाल्हियुनि लाइ मशहूरु आहिनि अगरि तव्हांखे शादीअ जो लटो कपिड़ो ख़रीदारी करिणी आहे त सिधो तव्हां कैंप नम्बर ॿिएं में वेंदा जंहिंखे जपानी बाज़ारु चयो वेन्दो आहे उते तव्हांखे हर तरीक़े जा लटो कपिड़ो मिलंदो साड़ियूं वेसु वॻा सूट कोट अलॻि अलॻि तरीक़े जा तव्हांखे नएं नएं नमूने जा उते मिली वेन्दा तव्हां उते ॿारनि लाइ छोकिरे लाइ छोकिरीअ लाइ सोन बि घड़ाए सघंदा आहियो उन में बि तव्हां खे जामु कुझु नओं ॾिसण लाइ मिलंदो ऐं असांजो जेको कैंप नम्बर पंजों आहे उनखे संतनि जी भूमि चयो वेंदो आहे उते जामु मंदर ठहियलु आहिनि असां उते इष्ट देव झूलेलाल जो मंदरु बि ठहियलु आहे उते हर साल चालीहे जो मेलो लॻंदो आहे ऐं चालीह ई ॾींहं उते परसादु विरिहायो वेंदो आहे जामु ग़रीबु माण्हू अची उते खाई वेंदा आहिनि शाहूकारु बि हिन परसाद खे खाई करे धन्य थी वेंदा आहिनि जामु बहिराणा निकिरंदा आहिनि फल फ्रुट विरिहाया वेंदा आहिनि ऐं ॿियो असांजे सिंधियुनि जो दाल पकवानु हिकदमि मशहूरु आहे उहो तव्हांखे घिटीअ घिटीअ में दाल पकवान जो दुकानु मिली वेंदो सीरो मालपुड़ो खाइण लाइ मिलंदो कोकी खाइण लाइ मिलंदी अगरि तव्हांखे क़दमु स्वादिष्ट खाइणी आहे त उहो टिएं नम्बर में डोली नाश्ते वारो आहे हिते उल्हासनगर में चन्दी बाई कॉलेज आहे ऑर के टी कॉलेज आहे इहे ॿई तमामु घणा झूना कॉलेज आहिनि जेके जामु मशहूरु आहिनि हाणे पर ॿिया बि कॉलेज खुली विया आहिनि हाणे जामु ॿार हिते एड्मिशन वठंदा आहिनि ऐं पंहिंजी पढ़ाई कंदा आहिनि हिते तव्हांखे ऑटो बि मिली वेंदो तव्हांखे ट्रांस्पोर्ट जी का बि तकलीफ़ु न थींदी पहिरिएं खां पंजें ताईं पंजें खां टिएं ताईं टिएं खां ॿिएं ताईं आराम सां तव्हां ॾाढा घटि पैसा भरे ऑटो में सवारी करे सघंदा आहियो हाणे पर माण्हू ॿिए टाइप जो बि नाश्तो खाइणु पंसदि कनि था हल्को छाकाणि त सिंधी नाश्तो थोरो ॻोरो आहे इनकरे हाणे इडली मेंदूवड़ो डोसो पटाटे वड़ो पावो इहो बि तव्हांखे चपे चपे ते मिली वेंदो पर तव्हांखे हर शइ हर शइ तव्हांखे इलेक्ट्रानिक्स में बि शइ अगरि कुझु खपे त टिएं नम्बर में उन जा वॾा वॾा मार्केट आहिनि हर तरीक़े जी मोबाइल तव्हांखे मिलंदी मोबाइल जो जेको बि सामानु आहे उहो तव्हांखे टिएं नम्बरु में मिली वेंदो टिएं नम्बरु में हिकु जाम वॾी फर्नीचर बाज़ारु बि आहे उते तव्हांखे हर तरीक़े जा टेबल कुर्सियूं पलंग कॿटु सभु कुझु तव्हांखे मिली वेंदो हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झी हलो तव्हां खे जेको बि खपे उल्हासनगर में मिली वेंदो तव्हां उल्हासनगर में अची करे लाखें रुपया खणी ईंदव त बि उहे तव्हांजा पूरा थी वेंदा ऐं तव्हांखे हर शइ हर सामानु उल्हासनगर में जामु सुठे ऐं सस्ते अघ में मिली वेंदो ऐं उन सामान जी गारंटी बि तव्हां खे मिली वेंदी